विज्ञापन सेहो आवश्यक अछि किया तऽ जे नागरिक या जे लोक देख रहलए कोनो मीडिया चैनल के ओकरा लेल ईहो जाननाइ आवश्यक छै की कोन ऊत्पाद ओ प्रयोग कए सकैया कोन ऊत्पाद ओकरा लेल हानिकारक भऽ सकैया कोन ऊत्पाद ओकरा लेल आवश्यक भऽ सकैया मुदा ओ विज्ञापन जे कोनो विशेष समाचार या कोनो आवश्यक समाचार के बिच मे अबै छै तऽ ओहिसे देखै वला के खिन्नता उत्पन्न होइ छै तऽ तऽ एखनका समय मे जे मीडिया हाउस छै या मीडिया चैनल छै ओसब बेसी औद्योगिक भऽ गेल अछि प्रॉफिट कमाबै लेल या लाभ कमाबै लेल बेसी ऊत्सुक अछि ताहिलेल विज्ञापन बेसी रहैत अछि कोनो भी मीडिया चैनलके कोनो भी समाचार के मध्य मे जेकी ओकर ऊपभोक्ता के या ओकर जे दर्शक अछि ओकर जे एकटा आकर्षण होइ छै समाचार के प्रति ओकरा खतम करैत अछि

तऽ जरूर विकर्षण ऊत्पन्न होइ छै विज्ञापन से मुदा विज्ञापन आवश्यक सेहो अछि